इअं त मूंखे काफ़ी शौक़ु आहे पर सभिनी खां वधीक मूंखे जंहिं ॻाल्हि जो शौक़ु आहे उहो आहे सुठो खाधो खाइण जो यानि की मूंखे खाधे में थोड़ो बि घटि वधि पसंदि न ईंदो आहे न की मूंखे रोटी खाइण जो शौक़ु आहे पर मूंखे रोटी करण जो बि शौक़ु आहे रोटी भली सादी हुजे पर सुठे नमूने सां ठहियलु हुजे यानि उनमें मिर्च मसाला पूरा पहियलु हुजनि ऐं घणो उनमें तेल बि पहियलु न हुजणु खपे मां ब जॾहिं रोटी ठाहींदी आहियां त इन ॻाल्हि जो ध्यानु रखंदी आहियां त मां सुठी रोटी ठाहियां ऐं अलॻि अलॻि डिशूं ठाहियां जीअं त अॼुकल्ह यूट्यूब ते काफ़ी डिशेस ॾेखारी वेंदियूं आहिनि त जीअं त मूंखे शौक़ु आहे त मां उन्हनि मां चङियूं ई डिशेस ट्राए कंदी आहियां अॼुकल्ह जीअं थियो पिज़ा थियो अॼुकल्ह जीअं नएं नएं क़िस्मनि जूं पनीरनि जी भाॼियूं थियूं होटल में जीअं भाॼियूं ठहंदियूं आहिनि ईअं त इहो मुंहिंजो हिकु सभिनी खां वॾो शौक़ु आहे खाधो घणो खाइण जो शौक़ु नाहे पर खाधे खे चङी तरह चङे नमूने में सुठो खाइण जो शौक़ु आहे उन ई तरीके सां मां इहा कोशिशि कंदी आहियां की अॻरि मां खाधो ठाहियां त उहो जाम सुठे तरीके सां ठाहियां ऐं अहिड़ो खाधो ठाहियां की हर कंहिंखे पची सघे अॼुकल्ह जेके नयूं नयूं डिशेस अचनि थियूं उन्हनि खे बि मां ठाहिण जी कोशिशि कंदी आहियां पर कॾहिं कॾहिं मां उन्हनि खे पंहिंजे तरीके सां बि ठाहींदी आहियां जीअं त उन्हनि में के के जेके सॉसेस पवंदियूं आहिनि अॻरि मूंखे लॻंदो आहे की इहो कुझु वधीक ई आहे विझण लाइ त मां उहे सॉसेस न बि विझंदी आहियां ऐं मां हरि तरीके जूं डिशेस ट्राए कंदी आहियां ऐं जेतिरो थी सघे उन्हनि खे सुठे नमूने में ठाहिण जी कोशिशि कंदी आहियां ताकि जीअं मां ठाहियां त अगरि साम्हूं वारो उनखे खाए त उनखे पसंदि अचणु खपे